गाड़ीवाला हमें जाना है गरीब वाला को जाना है मुझ को गाड़ी बुक कर दीजिए एक गाड़ी बुक कर दिजिए जो मुझे अयोध्या हमको जाना है हमको राम मंदिर बहुत नीक लगता है कितना पैसा लीजिएगा किनता पैसा लीजिएगा बताइए ठीक है उतना उतना पैसा नहीं बोलिए कुछ कम कर दीजिए कुछ कम कर दीजिए राम मंदिर जाना है हमको अयोध्या जाना है हमको आठ मि दस दिन का सफर है किसी को बोलिएगा जो चितबरिया रामचंदर गिरी को घर जाना है हमको किसी को पूछिएगा गाड़ी ले के पहुँच जाइएगा हमको राम मंदिर जाना है जनकपुर जाना है बाबा धाम भी जाना है काठमांडू भी जाना है अयोध्या भी जाना है सभी मंदिर पर जाना है हमको मंदिर अनेकों हैं सब मंदिरों में जाना है हमको हाँ सब मंदिर में जाना है आप हमको जनकपुर भी ले चलिएगा हमको बाबा धाम भी ले चलिएगा

सप्त मंदिर के हमको ले चलिए हमको घूमाने के लिए दो सौ ती लग सकता है दस महिलाएं हैं दसों दिन लगेगा हमको सबतर जाना मेला घूमना है जनकपुर जाना है बाबा धाम जाना है काठमांडू जाना है वृंदावन जाना है सबतर हमको घूमना है आठ दिन का सफर है आठ दिन का सफर है सभी को मिला कर हमको आठ दिन में घूमा के ले आइएगा